جی ہلو جی جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں جی صاحب میں جی اور سب خیریت جی جی سر آپ سے وہ دوائی لی تھی تو اُس کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا جی شاہ زیب بول رہا ہوں جی جی جی میں نے آپ کو ایک ہفتے پہلے دکھایا تھا جی جی ایکچولی تھوڑا سا تھا بُخار تھا جی جی جی جی دوائی میں نے آپ سے لے لی تھی لیکن ابھی کوئی خاص فرق ہُوا نہیں ہے جی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا جی دوائی روک دی تھی میں نے تو پھر اُس کے بعد سے وہ وائرل ہونے لگا اچھا دوبارہ آنا ہے مطلب آپ کے پاس اچھا

اچھا ایک ہفتے تک ٹھیک ٹھیک اچھا چلیے پھر ٹھیک ٹھیک ہے تو میں آپ سے پھر مل لوں گا آ کے کل آ کے جی اچھا کل نہیں ہوں گی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک نہ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک جی جی جی ٹھیک ہے لے آؤں گا نہیں نہیں ٹھیک ہے پرسوں آ جاؤں گا میں ٹھیک